इ'यां ते दुनिया च बोह्त ज्यादा कन ओह् न कंन्ट्रियां न मतलब दो सौ दस कोला बी उप्पर न लेकिन जेह्कियां मी शैल लगदियां जित्थे मैं जाना चाह्न्नां ओह् आ'ऊं तुसें आ'ऊं सनाई ओड़ना उं'दे च पैह्ले नम्बर उपर उठी आया अमरीका दुए नम्बर उपर उठी आया कनेडा त्रिऐ नम्बर उप्पर उठी आया पाकिस्तान चौथे नम्बर उपर उठी आया जपान ते पंजमें नम्बर पर अपना इंडिया गै शैल लगदा मि बस एह् पंज कंन्ट्रियां न अमरीका कनेडा जपान इंग्लैंड इंडिया